आयज काल गोंयची संस्कृताय परंपरा ज्यो आसा त्यो नानपयत जायत वतात कारण आयचे पिळगेक परंपरा संस्कृताये बद्दल ज्ञान कमी मेळटा ताका लागून ह्यो परंपरा संस्कृतायो ज्यो आसात कांय संस्कृतायो परंपरा कल्चर जे आसात ते आमकां पुर्तुगेजां कडल्यान मेळिलें आनी पुर्तुगेज हांच्यानी आमचे मेरेन पावोवपाक तांच्यांनी प्रयत्न केल्लो त्यो आमी फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाक आमची जबाबदारी आसा